नमस्ते भाई ए भाई हमको मसाज कराना है यार

हाँ बहुत ऐसा है बहुत काम में बीजी थे हाँ बहुत बहुत थकावट लग गया है हाँ बहुत थकावट लग गया यह बताइए हाँ लड़की मसाज करेगी कि लड़का का दाम क्या है कीमत बताइए लड़की करेगी तो क्या लेगी और लड़का करेगा तो क्या लेगा

एक हज़ार लगेगा अरे भाई हम गाँव वाले हैं इतना पैसा कहाँ से दे पाएँगे भाई

चार्ज आता है तो सही बोलिए सही सही दाम बोलिए भाई हाँ हाँ लड़के से डेढ़ सौ

हाँ हाँ पैसा है और कुछ काम करो भाई नहीं होगा अरे यार

कमर बहुत दर्द कर रही है भाई अच्छा